गैसके काम जे करैत रहियै तऽ गैससँ काम बहुत दिनसँ करै छियै लेकिन लेकिन गैस जब सठि गेलै आ ओकर अहाँके भरबो केलियै लेकिन गैसकेँ आबयमे बुकिंग केलहा एखन तक नहि आयल यए बहुत लेट लगाए देलक यए आ एहिठाम घर आश्रममे बुझिते छियै जहन जरूरी लागै छै तऽ ओहि बिना नहि बनै छै आदत तऽ पहिले लोक करैत रहै जलावनपर काम कए लैत रहै कोनो चिन्ता नहि होइत रहै एखुनका समयमे की होइ छै तऽ जलावनसँ केओ काम नहि करय लए चाहै छै हमहूँसभ इतना उमरके भए गेलहुँ लेकिन हमरो सभकेँ आदत रहए जलावनपर करयके लेकिन ओहो आब आसकति लागैए जँ गैस सठि जाइए तऽ बुकिंग कए दै छियै आ झट सिना नहि आबैए तऽ ओकर इन्तजार करय पड़ैए एतय काज बेतहुथ होइत रहैए चिन्ता भए जाइए जे कखन तकमे ई गैस आयत अहाँ सभके ओहि चीजपर ध्यान दै छियै तऽ झट सिना आबि जाइए नहि ध्यान दै छियै तऽ हमरा सभके काजमे देर होइए प्रतीक्षा करय पड़ैए बहुत देर तक तऽ इएहसभ भऽ जाइए तऽ एहि दुआरे गैसके डिलेवरी अहाँकेँ कखन तक हैत हमरा ठाम की जाने गेलहुँ एहि दुआरे दिक्कत भए जाइए खाना बनबैमे वर्षाके एखन समय छै गैसके रहै छै तऽ कतहु केमहरोसँ अयलहुँ कखनहुँ एक रत्ती चाइए बनाए लेलहुँ खाना जे यए बनेनाइ बना लिअ चटसिना केओ आबियो गेल तऽ बनबैमे देरी नहि लागल गप्पो करै छी ठामेपर काजो भए गेल गप्पे करै छी खानो खायल भए गेल तऽ गैस रहलासँ इएह होइ छै अन्तर आ जलावनवला पहिले काम करैत रहियै लेकिन आब ओसभ छुटि जे गेलै आदत नहि फरियाबै छै ओसभ काज करयमे एहि दुआरे दिक्कत भए जाइ छै